میں آرٹ کا سامان بازار سے خریدتی ہوں آنلائن سے نہیں خریدتی ہوں کیونکہ مجھے آنلائن خریداری پسند نہیں ہے دکان سے خریدنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم وہاں پر موجودہ چیزوں کو دیکھ کر خرید سکتے ہیں ہمیں دکان کی خریداری سے تسلی ہوتی ہے آنلائن کی چیزیں اکثر خراب نکل جاتی ہے اور میں سب کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ دکان کا سامان خریدنا بہتر ہوتا ہے